पखी के असां दूरबिन ऐं मोबाइल जे केमेरे सां ई ॾिसी सघंदा आहियूं छाकाणि त स्पर्टिक स्कॉप ॾाढो वॾो थींदो आहे जंहिं खे हर को कोन थो वठी सघे स्पर्टींग स्पोक खाली वॾियूं शयूं ॾिसण लाइ ई थींदो आहे जीअं त चंडु तारा ही ॾाढो महांगो थींदो आहे जंहिं खे हरु को कोन वठी सघे थो ही खाली सरकारी कम में ई वधीक इस्तेमालु थींदो आहे जीअं त वधीक कीले में रखियो वेंदो आहे इन करे पखी ॾिसण जो आसान नुस्खो दूरिबीन आहे जंहिं सां पखियुनि जी नन्ढियुनि मां नन्ढियूं शयूं खे असानी सां ॾिसी सघूं था दूरिबीन एतिरो वॾो बि कोन थींदो आहे की जंहिं खे हर को माण्हूं वठी कोन सघे छाकाणि त ही ॾाढो सस्तो बि थींदो आहे